औ नोंथाङा बे थुख्राझार चिरांनि सिङाव थानाय बे थुख्राझारनि थिसार दा आं रिपर्टार बुंदोंमोनलै माने आं रिपर्थार दा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बुंनाय जादों माने बे नोंसोरनि चिरांनि सिङाव थानाय बे स्कुलावहाय नोंसोरनि स्कुलावहाय फोरोंनायफ्रा दा माबादि जागासिनो दं ओमफ्राय फोरोंनायफ्राथ' मोजांखा ने थिसार्सफ्रालाय थिसार्सफ्रा माबायदि

माने आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिदिनो सोंहरनाय जादोंमोन आरो ना नोंसोरनि बे फरायसालिनि माबोरै जागासिनो दं फरायनाय फोरोंनायफ्रा मासथारफोरना औ औ औ देफलापमेन्टआथ' जागासिनोखा ने नोंसोरनि माबायाव स्कुलावहाय औ औ औ बेखौनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जानानै सोंहरनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय नोंसोरनि स्कुलावहाय बोरैबाबा नायबिजिर हैनायबो जागोन जागोन दा थाइमखौथ' आं दा औ देटखौथ' आं दा इखजेग बुंनो हाथ'नाय नङालै औ वेलखाम ने जायखिजाया आं देट लानानै नोंथांनो खिन्था हरनाय जागोन औ औ दे बिदिब्ला नोंथांनाव बेखौनो सोंहरनाय जादोंमोन आं औ औ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय औ औ दे औ दे